एक लाख दो हज़ार दो सौ निन्यानवे दो लाख दो हज़ार नौ सौ निन्यानवे तीन लाख दो हज़ार नौ सौ निन्यानवे चार लाख पाँच हज़ार पाँच सौ निन्यानवे पाँच लाख छः हज़ार नौ सौ निन्यानवे